रनिंग दी गल्ल करचै तां पुच्छेआ गेदा ऐ कि बट इज यूयर हाईऐस्ट रकार्ड रकार्ड गी बैसे अस ते कोई मैराथान ते अस दौड़दे नी लोकली इ'यां अस अपने लाह्के च रनिंग करने होन्ने प्रैक्टिस भर्थी आस्तै ते में थोआनू सनां ते अज्ज तक में साढ़ा ग्राउंड ऐ नर्सरी दा ग्राउंड ऐ जेह्ड़ा असें ग्राउंड बनाया उस ग्राउंड दे इक चक्कर ऐ सत्त सौ मीटर दा पैह्लें साड्डे सत्त सौ मीटर दा होंदा रेहा हून उस जगह् गी असें थोह्ड़ा रेहा असें रेइनोवेट कीता सत्त सौ मीटर दा ओह् चक्कर करी ओड़े दा असें ते उस चक्कर गी महां में तिन्न चौदां चक्कर हाईऐस्ट लाए दे ओह्दे च उस ग्राउंड दे चौदां चक्कर लाए दे में उस उस ग्राउंड दे चौदां चक्कर मतलब इ'यै बनदे कोई सत्त साड्ढे सत्त किलो मीटर तक बनदा ते में हाईऐस्टली में सत्त साड्ढे सत्त किलो मीटर दौड़े दा ते घट्टो घट्ट इक डेढ घैंटा लग्गी जंदा सत्त साड्ढे सत्त किलो मीटर दौड़ना होऐ डेढ घैंटा लग्गी जंदा क्योंकि अस दौड़दे रेह् इ'यां फास्ट इन्ने फास्ट बी निं दौड़दे नार्मल अस फील्ड उप्पर इ'यां इन्नी जादा स्पीड बी नेईं हे दौड़दे बल्लें बल्लें दौड़दे रेह् अस ते दौड़ने दा मोटिव साढ़ा इक्कै हा दौड़ने दा मुद्दा साढ़ा इक्कै हा अजें बी दौड़ने होन्ने पैह्लें बी दौड़दे हो बड़े चिर पैह्लें स्टार्ट कीती इक्कै मुद्दा साढ़ा नौकर होना भर्थी फौज च असें फौज असें जाइन करनी जियां कि'यां ओह्दे आस्तै एह् चीज़ बड़ी इंपार्टैंट ऐ दौड़ लाना पौंदी तां अस दौड़ा ने तां प्रैक्टिस करने होन्ने बाकी दौड़ बी इक बड़ी स्हेई चीज़ ऐ जेह्ड़ी सानूं फिट्ट रखदी रनिंग करने आह्ला बंदा फिट्ट रौंह्दा हमेशा थोह्ड़े पतले होंदे इंसान ओह् कोई गल्ल निं मगर ओह् फिट्ट होंदे फिजीकली फिट होऐ ना इंसान जेह्ड़ा उ'ऐ इंसान कोई बी कम्म करी सकदा कोई बी कम्म करने आस्तै इंसान तंदरुस्त होना जरूरी होंदा कमाई करनी दमाक बी थुआढ़ा तां गै कम्म करदा तुस फिजीकली फिट्ट होगो फिजीकली फिट रौह्ने आह्ला बंदा मैंटली बी फिट होंदा दमागी हालत बी ओह्दी स्हेई रौंह्दी जेह्ड़ा फिजीकली फिट्ट होऐ ना ते दमाकी हालत बी स्हेई रौंह्दी ते फिजीकली फिट रौह्ने आस्तै सानूं रनिंग करना बड़ा जरूरी ऐ रनिंग अस किस लैवल उप्पर करी सकने रनिंग अस जेह्के लोकल ग्राईं बंदे होंदे ओह् सिर्फ एह्दे आस्तै गै करदे जां जां तुस जादा कोला जादा अपने पैशन आस्तै करी सकने कि सवेरे उट्ठियै तुस रनिंग करने जा ने कैंह् तुस फिजीकली जां पतले होने आस्तै जाई सकने इ'यै लैवल होई सकदा जां फिर तुस जादा कोला जादा भर्थी आस्तै जाई सकने होर इंसान अज्ज कल लोकें होर बड़े कम्म लोक अपने अपने कम्मा च बिज़ी रौंह्दे कोई सवैरै उट्ठियै अपने ध्याड़ी जा दा कोई नौकरी जा दा कोई कि'यां सौ चीजां करदे लोक हैं ते ओह्दे आस्तै जेह्ड़े साढ़े ते जेह्ड़े यंगस्ट मुड़े ऐ जिनें नौकरी लैनी ह् ओह् लोक केह् करदे सवेरै उट्ठियै अपना टाईम कड्ढदे एह्दे आस्तै रनिंग आस्तै अस बी एह् चीज करने होन्ने मेरे दोस्त दस पंदरां जने साढ़े क्लास मेट साढ़े कोला सिनियर यूनियर जिन्ने बी हैन सारे नौकरी आस्तै मैह्नत मुशक्कत करा दे सवेरै उट्ठियै रनिंग करन जंदे जिन्ना होई सकदा अपने कोला सारे अपने कोला जादा कोला जादा दौड़ने दी कोशिश करदे जादा स्टैमना केइयें दा नैचुरल स्टैमना होंदा ओह् जादा दौड़दे साढ़े कोला अस ऐवरेज़ ऐवरेज़ अस आन्ने जियां बिच्च कुछ बंदे होंदे ना नेईं जादा दौड़दे नेईं जादा सारें कोला ढिल्ले ते नेईं मतलब जादा सारें कोला शैल ऐवरेज़ च आन्ने होन्ने अस सानूं कि बस उस चीज़ दी मैहनत ऐ सानूं रोज़ दौड़ने ताइयें अपने कोला जिन्ना होई सकै इन्ना करने दी कोशिश करने होन्ने अस ते जिन्ना होई सकै उन्ना कोशश करने होन्ने अस कि अस जल्दी कोला जल्दी इस चीज गी जवाइन करी पाचै आर्मी जां बी ऐस ऐफ जां कोई बी सानूं फोर्स ऐ क्योंकि अस माड़े बंदे घरा दे सानूं पैसे दी बड़ा जादा जरूरत रौंह्दी सानूं कोई बी बाकी सानूं फौ देश दी सेवा करने दा बड़ा जादा क्रेज़ ऐ ओह् चीज़ सानूं ओह् चीज़ करने आस्तै सानूं साढ़े घरा दी कंडीशन बी अगर स्हेई रौंह्दी सारें कोला पैह्लें लोक घर दिखदे अपना अपना जिन्ना मर्जी कुसै गी क्रेज़ होऐ नेईं होऐ सारें कोला पैह्लें लोक अपना घर दिखदे दिखदे घर दिखदे होई चलदे बी असें अपनी जेह्ड़ी देश दी सेवा बी करनी कन्नै कन्नै क्योंकि ओह् बी साढ़ा फर्ज ऐ अगर असें दुनियां च जनम लेदा ना ते साढ़ा अपने घरा दे सेवा देश दी लेवा क्योंकि देश बी धरती बी साढ़ी मां ऐ मां प्यो दी सेवा करने दे कन्नै कन्नै सानूं धरती दी सेवा बी करनी पौनी ओह् सेवा अस कि'यां करी सकने कि अस साढ़े कोल इक बेसिक रस्ता ऐ उस चीज़ गी करने आस्तै कि अस आर्मी बगैरा डिफैंस बगैरा जाइन करचै ते देश गी सर्व करचै जो कुछ साढ़े कोला होई बनदा ओह् करचै जिन्नी सानूं जित्थें कुरबानी देना पवै उत्थें कुरबानी बी देनी असें जित्थै सानूं अपने आप गी अर्पित करने पौना असें ओह् बी करना सब कुछ करना असें साढ़े कोला जो कुछ होई बनदा ओह् करना ते साढ़े जेह्ड़े निक्के भ्राऽ न अस उ'नें बी इ'यै नसीहत देनी कि तुस बी इस चीज गी बाकी बंदे दा अपना अपना अपनी अपनी क्षमता होंदी इंसान च कोई बंदा बड्डे लैवल पर जाना चांह्दा कोई लोक सिवल जाब करदे पर जेह्ड़ा साढ़े आह्ला ऐवरेज़ दमाका दा ऐवरेज़ मतलब जेह्ड़ा जेह्ड़ा जेह्ड़ा सोचदा गै इ'यां असें देश दी सेवा देनी ते ओह् इंसान केह् करदा भर्थी शर्थी दिखदे अपना नौकरी नौकर नौकरी नौकूरी दिखदे इस आस्तै के अस दौड़ दूड़ लागे ते नौकरी करगे केईं कोल फिर ओह्दे बाद मैडिकल भर्थी दे बाद मैडिकल होंदा फिर फिर जाइयै साढ़ा लिस्ट च नंबर आंदा फिर तुस जाइयै जवाईन करी पान्ने तां बी तां बी तोआनूं केह् करना पौंदा कि लास्ट च इक मैडिकल होंदा ओह्दे कोला दो ढाई म्हीने बाद च तुस रुकियै दो ढाई म्हीने रुकने दे बाद थुआनू उत्थें परतियै जाना पौंदा जवाईन करना पौंदा रैस्ट होंदा मतलब अपना अपना जेह्ड़ा मतलब कागज़ी कारवाई होंदी बंदा ओह् करदा अपने कागज़ बंदा फ्ही थोह्ड़ी मती ओह् होंदी केह् आखदे उसी जियां अस लोक आक्खने होन्ने कि वैरिफिकेशन होनी वैरिफिकेशन कागजें दी वैरिफिकेशन कागजी कारवाई दा मतलब इ'यै कि थोह्ड़ा मता देख रेख होंदी कि इंसान बाकेआ जिस स्हाबा दा दस्सा दा अपने आप गी उस स्हाबा दा है जां एह् इंसान कुछ झूठ बोला दा उस चक्करै च ओह् वैरिफिकेशन करदे बड़े टाइप दी वैरिफिकेशन पुलिस वैरिफिकेशन होंदी सी आई डी वैरिफिकेशन होंदी सरपैंच वैरिफिकेशन होंदी मतलब पटवारी शटवारी सब वैरिफिकेशन करदे ते इस आस्तै कि क्योंकि बंदा स्हेई होना चाहिदा जिस स्हाबा दा ओह् शो करा दा उस स्हाबा दा ऐ जां नेईं ऐ फिर ओह् जाइयै इंसान इक काबल बंदा अपनी धरती माता दी सेवा करने आस्तै ते सारें कोला पैह्लें धरती माता दी सेवा करने आस्तै पैह्ला प्रासैस होंदा रनिंग ते पैह्ला प्रसैस गी अस उसी प्रैफर करने होन्ने रनिंग गी रनिंग एह्दे कोला इलावा ना रनिंग इक रनिंग अगर तुस करा ने तां थोआनूं फायदा गै फायदा नुकसान कोई निं इस चीज़ दा पैह्ला गल्ल ते एह् ऐ कि एह्दा बैनिफिट एह् ऐ सानूं एह्दा फायदा फायदा नकसान कोई निं फायदा थोआनू एह् ऐ कि फिजीकली फिट्ट होए ठीक ऐ उप्परा दा थोह्ड़ा थुआढ़ा शरीर थोह्ड़ा नर्मल पतला पतला रेहा शरीर पतला होएआ साढ़ा तुस कुदै बी असानी कन्नै करी सकनें भारा शरीर होऐ ओह् इंसान कम्म बी निं करी सकदा ठीक ऐ ते बस इ'यै आक्खने दा मतलब मेरा थुआनूं समझाने दा मतलब थुआनूं इ'यै हा कि में किन्ना हाईऐस्ट दौड़ेआ अपनी लाईफ च जिन्ना तगर में अपनी जिंदगी कट्टी ऐ जिन्दगी च जदुआं दा में होश च आए दा किन्ना हाईऐस्ट दौड़ेआ अज्ज तगर जां में किन्ना टाईम लान्ना होन्नां में अपने हाईऐस्ट दौड़ गी दौड़ने आस्तै मेरा गोल रनिंग गी लेइयै एह् ऐ कि भर्थी दिक्खना भर्ती दिक्खियै अपना नौकरी नीकरी करना अपना घर दिक्खना अपने घर आह्लें गी दिक्खना भैन भ्राऽ दिक्खने मां प्यो दिक्खने उं'दी बी सेवा करनी अपनी धरती मां दी सेवा करनी अपने देश दी सेवा करनी अपने देश दा नांऽ रोशन करना किश ऐसे काम कुछ ऐसे कम्म करने असें नौकरी दे बाद च जिंदे कन्नै देश रोशन होऐ सोच साढ़ी इ'यै कि देश गी उप्पर देश गी उप्पर पज़ाना असें जियां कि'यां होई सकदा देश साढ़ा अस उस देश च रौह्न्ने आं इस देश ने सानूं सब किश दित्ता अस बी हून अपने देश गी जो कुछ साढ़े कोला होई पा दा अस ओह् देआ दे अपने देश गी सर्व करना असें बाकी रनिंग में थुआनू इक्कै सलाह् थुआनू रनिंग सारें जनें तुसें रनिंग करनी चाहिदी केह् बड्डा बुड्ढा स्याना ञ्याना रनिंग करना कोई बड्डे जोर आह्ली गल्ल निं ऐ मजे मजे दा रनिंग निं होंदी तुस पैदल चलो सवेरै सुत्ते दे उट्ठियै मार्निंग वाक इक सवेरे दी ऐक्सरसाइज जिसी मन्नेआ जंदा बड़ी स्हेई चीज़ मन्नी जंदी स्याने लोक बी आखदे कि सवेरे जेह्ड़ा ना कोई बमारी ते ना कोई होर नेईं कोई बमारी ते नेईं गै कोई तकलीफ होंदी इंसान जेह्ड़ा सवेरे दी हवा लैंदा होऐ सुच्ची हवा औंदी ताजा हवा औंदी सवेरै कोई पल्यूशन आह्ली गल्ल नेईं हैना सारा कुछ सिस्टम बराबर होंदा सारी रात दा बूह्टें अपना प्योर सानूं आक्सीज़न दिंदे जेह्ड़े साढ़े बूह्टे ऐ अस लोक बूह्टे गै बड्डी ओड़ने होन्ने अज्जकल दिक्खेआ जा तां एह् फर्नीचर मतलब मेन चीज़ ऐ लोक घर बड़े बना दे फालतू बिल्डिंगस बना दियां इक इक इंसान दो दो घरै दे इंसान नी होंदे ते कोठी एड्डी बड्डी पाई लैंदे कि कोई जियां तुस आक्खो कि पता निं केह् उस चीज़ दे चक्करें जंगल बढोआ दे जंगल कटोआ दे जंगल कटोआ दे डिफारैस्टेशन होआ दी फ्लडस औंदे मिट्टी रुढ़ी जंदी ठीक ऐ होर केईं जानवरें दी जेह्ड़ी जिन्दगी ऐ ओह् जंगल ऐ ते अस ओह् जंगल बड्डी जा ने न ते जंगल बढोआ दे कन्नै उनें जानवरें दी जिन्दगी बी जा दी बिच्च ठीक ऐ बाकी अपने फायदे आस्तै अस अपने फर्नीचर आस्तै अस अपने पेपर पूपर बनदा बैसे एह् चीज़ करने आस्तै अस एह् बड्डी ओड़ने होन्ने बूह्टे केईं लोक अपनी कमाई दा सोर्स ऐ बूह्टे बड्डी बड्डी बेचना बानई लेदा एह् चीज़ गल्त ऐ ते अगर तुस ठीक ऐ अगर जरूरत दे स्हाबै कन्नै तुस बूह्टे बड्डा ने तां भाई तुस बूह्टे लाओ बी बूह्टे लाओ जेह्ड़ा रेट ऐ एह् सब जेह्ड़ा धरती दा बैलैंस ऐ रब्ब ने बनाए दा जेह्ड़ा कुदरत दा बनाए दा इसी तुस बैलैंस रक्खो इसी तुस बराबर रक्खो जेह्दे कन्नै नां थोआनू कोई नुकसान होऐ ना कुदरत गी कोई नकसान होऐ